اردو زبان کی منفرد خصوصیات میں سے ایک اس کی پیدائش ہے کہ اردو زبان کافی الگ الگ مختلف زبانوں کو ملا کر کے بنی ہے تو اس میں ہر زبان کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے